हाँ हेलो हलो अरे बोलिए आवाज़ नहीं आ रही है लो अरे भाई अवाज़ नहीं आ रही है क्या हेलो अवाज़ तो हमारी आय रहलै हन तो वह कहै हलो अवाज़ आ रही है हाँ बोलिए कौन बोल रहें अच्छा अच्छा जी बोलिए कहाँ कहाँ से बोल रहें आप अच्छा अच्छा अच्छा हाँ बोलिए बोलिए तो अभी काम हो ही रहा अच्छा अच्छा नहीं नहीं अभी काम जब इधर से शुरू हो रहा है तो इधर से ही होगा ना ब बैक साइड से सीधा इधर का छोड़ कर उधर तो जा नहीं सकते हैं अभी किधर मतलब आप बैक साइड में किधर हैं आप नीचे साइड मतलब कुछ आइडिया बताइए ना किधर

अच्छा अच्छा नहीं तो कैथमा में मेरा थोड़ी है मेरा तो लभैचक है ना कैथमा थोड़ी है मेरा अभी तो लभरचक में बनाना है लभरचक में बन रहा इधर में बांध के राईड से आप उधर गेट साइड में बोल रहें क्या आप यह महावीर स्थान तरफ़ क्या अच्छा अच्छा नहीं तो महावीर थान तरफ़ तो अभी बनने में थोड़ा उस नहीं नहीं दिक़्क़त होती है सही बात है लेकिन अभी काम काम तो इधर से शुरू किए हैं तो इधर से ही करना पड़ेगा ना नहीं नहीं सर यही बात है आप भी थोड़ा समझिए यह बात को इधर से अभी हम जो यह बात पर ध्यान ज़रूर देंगे कि उधर दिक़्क़त हो रही तो पब्लिक को दिक़्क़त ना हो ना नहीं नहीं सही बात है जल्दी तो हो ही जाएगा लेकिन अभी थोड़ा यह आप देखिए हम कोशिश करते हैं और जैसे भी हो सकता है देखिए मेरा तो टारगेट है कि मतलब इस महीना में कि अभी अप्रैल चल रहा है ना अगला महीना मई आते आते पूरा लभरचक का काम अपना ख़त्म कर लें और एक महीने का टारगेट ले कर चलें हैं कि एक से डेढ़ महीना में उसका ख़त्म कर दें तो उतना समय तो लगेगा बाक़ी तो अभी कुछ दिन तो चला नहीं नहीं बीच बीच में तो अब क्या टाइम निकालेंगे अभी तो सुबह शाम हर टाइम कर रहें तब क्या टाइम निकालेंगे ठीक है हो जाएगा आपका ध्यान दिया जाएगा